असां हुंअ त आम तौर ते घर में गुलक या पेटीअ में थोरा थोरा थोरा थोरा पैसा करे बचति कंदा आहियूं जीअं त असांजी मम्मी आहिनि की मुंहिंजा भेण आहिनि की घर में कोई बि महिला आहे या असां वटि थोरा थोरा पैसा बचनि था ॿ सौ पंज सौ ॿ सौ पंज सौ त थोरा थोरा करे असां घरु ई बचति कंदा आहियूं ने ॿियो बचति जो साधनु आहे पंहिंजो बैंक थोरा थोरा पैसा बचनि त पाण बैंक में रखंदा अचूं ने अॼु कल्ह म्यूचुअल फ़ंड एस आई पी एस आई पी मतिलबु शेयर मार्केट में म्यूचुअल फ़ंड जा पाण पैसा ॾियूं था त हू निवेश कंदा आहिनि पाण खे व्याजु ॾींदा आहिनि जेको एफ़ डी खां थोरो वधारे एफ़ डी यानी फ़िक्स डिपोज़िट जेका पाण बचति जा पैसा रखूं था बैंक में उन ते सत सवा सत टका तव्हांखे व्याजु मिलंदो ने तव्हां म्यूचुअल फ़ंड कयो था त तव्हांखे वीह टके आसे पासे पंदरहां खां वीह टके मिलंदो ॿियो वधारे तव्हां रिस्क खणणु चाहियो त वधारे अगरि तव्हां किथे वञणु चाहियो था त ॿिया बि ॿिया अञा ऑप्शन आहिनि जेका शेयर मार्केट में पंहिंजा पैसा निवेश कंदा आहिनि शेयर मार्केट में पंहिंजा पैसा वेंदा आहिनि त तव्हांखे उन ते टीह टका सुदी पंटीह टका सुदी तव्हांखे व्याजु मिली सघे थो ॿ साल टे साल पंज साल जेको बि पाण वठूं था मां म्यूचुअल फ़ंड में हींअर प्राथमिकता सोचंदसि प्राथमिकता ॾींदसि म्यूचुअल फ़ंड में अॼु कल्ह ॾाढो हलियो आहे ॾाढो भरोसेमंद बि थी वियो आहे पहिरीं खां त म्यूचुअल फ़ंड म्यूचुअल फ़ंड में अगरि पैसा वेंदासीं त ॿारा खां पंदरहां टका पाण खे व्याजु मिलंदो आराम सां